ہم لوگ سب جانور پالتے ہیں بہت سارا محنت کرتے ہیں لیکن بیمار پڑ جاتا ہے تو بہت دور اسپتال ہے علاج کرانے میں بہت تکلیف آ جاتے ہے جب مر جاتے تو فکر میں آ جاتے ہیں کہتے کیا پوسے کچھ سفل نہیں پائے اور بہت سارا پوس پوس کے آپ چھوڑنے لگے دل میں تکلیف آ گیا نہیں کچھ انتفہ ہے میں پریشانی بہت بڑھ جاتا ہے گھاس کاٹ کے لا کے پانی میں ہیل کر لاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور وہ صاف ستھرا کرتے ہیں ندی میں جا کے ندی میں جا کر کے نہا دھو کے جانور کے لا کے کھوٹا پہ باندھتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتے ہے تو دوائی کرانے کے لیے ہم لوگ کو اسپتال بہت سفر پڑتا ہے دور میں ہے دور میں ہے جب تلک جاتے ہے تو انتقال کر جاتے ہیں تو ہم لوگ کو ٹینسن بڑھ جاتے ہیں ٹینسن بڑھ جاتے ہے تو پہلے کے زمانہ میں بہت سارا جانور پوسنے میں فائدہ رہا اب جو ہے جانور پوسنے سے سے بہت کم لوگ پوسنے لگا ہے انتفا کچھ نہیں ہے کچھ ای نہیں ہے پریشانی بہت بڑھ جاتے ہے بارش بننی کے سمے ہے پانی میں ہیل کے گھاس بھسا کاٹنے میں دقت آ جاتی ہے دقت آ جاتے ہے تو جانور پوسنے میں بہت ذرا کم کر دیے کر دیے ہیں اور جو پا دو چار پوستے رہے سے وہ لوگ سب آپ پوستے ہیں ایک دو پوستے ہیں اور چھوڑنے لگا آپ کوئی بھی نہیں پوسنے چاہتے ہیں خالی سارا پانی میں نہا دھو ہیل ال کپڑا بستر پھچ صاف ستھرا کرتے ہیں بچہ لوگ سب پانی میں گھوم پھر کے نہا سنا کر کے صاف کرتے ہیں اور ناؤ پہ چل کھیپ کر کے جا کے اپنا ندی کنارے میں ہیلہ سیکھتا ہے اور کھیلنا سیکھتا ہے اور اس پر اس پر ناؤ کھیپ کے پاس ہوتا ہے اور سارا پوکھر میں جا کے مچھلی مارنے لگتا ہے اور کپچھا میں دھر کر کے جانور جو پوستے ہیں بکری اور مال جال اس کو گھاس بھسا کاٹ کے لاتے ہیں کھلاتے ہیں اور بارش بنی کے دن میں بہت سارا دقت ہوتا ہے اب جانور جو بیمار پڑ گئے ہیں اس کو دوا لانے میں بڑا دقت آتا ہے لگ